ہلو السلام علیکم جی کیا میری بات اسرار گاندھی صاحب سے ہو رہی ہے جو لائبریرین ہے جی جی اسرار صاحب دراصل میں آپ کی لائبریری کا ریڈر ہوں اور میں ایک عرصے سے آپ کی لائبریری میں کتابیں پڑھنے آتا ہوں تو دراصل کچھ عرصے سے مجھے ایک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی جی شکریہ بہت بہت دراصل اسرار صاحب ہوتا یہ ہے میں آتا ہوں تو میرا کافی ٹائم کتابیں ڈھونڈنے میں لگ جاتا ہے دراصل میں اردو شاعری کی کتابیں ڈھونڈتا ہوں تو وہ مجھے نثر میں ملتی ہیں نظم سیکشن کی کتابیں نثر میں ملتی ہیں اور جو نثر سیکشن کی کتابیں ہیں وہ نظم میں ملتی ہیں تو دراصل اس میں میرا کافی وقت ضائع ہو جاتا ہے اور آج کل آپ کو معلوم ہے کہ وقت کا کتنا تقاضا چل رہا ہے جی تو درہ

جی جی جی

جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی جی بہت بہت شکریہ آپ نے میری بات سنی اور اس کا ان شاء اللہ مجھے امید ہے کہ آگے سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ اردو کی کتاب کسی اور سیکشن میں مل رہی ہے کیونکہ ریڈر آ کے خالی جائے لائبریری سے تو یہ لائبریری کے لیے ایک نیگیٹیو پوائنٹ جائے گا جی جی جی جی جی جی جی شکریہ اسرار صاحب کہ آپ نے میری بات سنی اور ان شاء اللہ اس پر مجھے پتہ ہے ضرور کارروائی ہوگی جی جی جی شکریہ اسرار صاحب اچھا اللہ حافظ